मुंहिंजो नालो कशिश नारंग आहे मां केन्डल जो बिज़नेस कंदी आहियां ऐं मां घर में सभु कम कंदी आहियां मां ॿार खे बि ट्यूशन न मोकिलंदी आहियां उनखे बि मां पढ़ाईंदी अहियां अऊं मां ग्रेज्युएट बि अहियां अऊं घर जो सभु कम जे सि सवाइ मां ॿाहिरि जो मार्केटिंग मार्केटिंग बि कंदी आहियां केन्डल जो बिज़नेस कंदी आहियां मार्केटिंग कंदी अहियां ऐं ऐं जीअं जीअं ऑडर्स ईंदा आहिनि तीअं टाइम कढी करे केन्डलस ठाहींदी आहियां पाण ई सभु कुझु मटेरियल वठी ईंदी आहियां ऐं व वञी करे पोइ इंस्टा ते विझंदी आहियां फेसबूक ते विझंदी आहियां पोइ उनसां कस्टमर सां कन्वर्जेशन कंदी आहियां ताकी मुंहिंजो बिज़नेस अॻिते वधे उनजे बारे में मां सोचंदी आहियां ऐं डिस्काउंट्स कीअं कीअं तरीक़े जा कस्टमर्स खे ॾियणु खपनि उनजे बारे में बि मूंखे सोचणो पवंदो आहे मूंखे जीअं जीअं सुबुह जो उथी करे जीअं जीअं टाइम मिलंदो आहे तीअं तीअं मां उहो पंहिंजो जल्दी घर जो कमु लाइ करे ॿार खे पढ़ाए स्कूल मोकिले करे घर जो कमु करे करे उनखे पढ़ाए करे पोइ जीअं थोरो घणो ॿ टे कलाक विच में मिली वेंदा आहिनि त मां पंहिंजो केन्डल जो बिज़नेस में वधीक ध्यानु ॾींदी आहियां छो जो मूंखे हीअं लॻंदो आहे की घर में वेहण को मोबाइल में इअं ई टाइम पास करणु खों त कुझु कमु कजे अॻिते वधिजे उन में असांजो वधीक फ़ाइदो आहे